ایک ہزار ایک سو پچاس تین ہزار تین سو پچاس پانچ ہزار ایک سو بیس دس ہزار نو سو چالیس پچاس ہزار سات سو بیس